म्हाका बरोवपाक कितें प्रेरीत करता म्हणल्यार अशें बाकीचीं पुस्तकां वाचून ना जाल्यार न्यूज पेपर वाचून तातूंतले लेख वाचून म्हाका बरोवपाक अशें प्रेरीत करता कविताचें पुस्तक वाचलें की आपूणय कविता बरोवचें अशें दिसता आनी मागीर हांव कविता बरोवपाक ट्राय करता तितली बरी जायना पूण तशें बरोवन बरोवन मागीर सवंय जाता आनी म्हाका बरोवपाक चड आवडटा म्हणजे निबंद हांवें निबंदां खूब बरयलां म्हणजे अशें प्रेरीत जावनच बरयलां चडशें न्यूज पेपरा वांचून त्या लोकांचें वाचून तांचे इंस्पिरेशन घेवन हांवें बरोवपाक ट्राय केलां आनी सामान्यपणान खंयच्या भाशेंत बरोवपाक आवडटा म्हणल्यार म्हाका आवडटा जाल्यार इंग्लीश ना जाल्यार मराठीन कित्याक म्हाका तें इजी पडटा त्या भाशेन बरोवपाक गेल्यार म्हाका चड सुचता म्हाका त्या भाशेन बरोवपाक चड आवडटा